अगर बात करते हैं विकास के मामले की तो विकास के मामले में चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं उनको लेकिन बेहतर बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर विकास में चुनौतियों की बात करें तो एक नेचर प्राकृतिक यह एक सबसे बड़ी चुनौती है दूसरा फार्मर्स कृषि जो किसान हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती हैं क्योंकि ज़िले को विकसित करने के लिए कहीं न कहीं हमें शहरों को थोड़ा सा बाहर गाँव तक ले जाना पड़ेगा और उनको परिवहन है उनसे जोड़ना पड़ेगा उसमें कहीं न कहीं हमारी कृषि भूमि आ जाती है जिसके कारण विकास में रुकावट आ जाती है अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर अगर यहाँ कभी गर्मी सर्दी बारिश पता लगी की गर्मी में बारिश हो रही है सर्दी में गर्मी पड़ रही है गर्मी में सर्दी हो रही है तो यह नेचर भी हमारे विकास को विका हमारे जो जयपुर ज़िले के विकास में रुकावट डालता है तो मुझे लगता है कि इन पर थोड़ा सा काम कर कर इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है